जो त्योहारु सिर्फ़ु दिल्ली में ई असां ॾिसी सघंदा आहियूं उन्हनि मां मेन मेन इहो ई आहिनि की गणतंत्र दिवस थींदो आहे असांजे जिते किथे हर पार्क में झंडो फहिराईंदा आहिनि असांजे आस पास इस्कूल ॿारनि जे स्कूलनि में बि झंडो फहिराईंदा आहिनि ऐं उन ई त्योहार खे मल्हाईंदा आहिनि ऐं ॿियो आहे गणेश चतुर्थी उहो बि दिल्ली में हाणे उन जो ॾाढो वधीक प्रचलन थी वियो आहे और गणेश जी खे वेहारीईंदा आहिनि यारहां ॾींहुं वेहारीईंदा आहिनि उन्हनि जी बि सेवा कंदा आहिनि पूॼा कंदा आहिनि ऐं ॿियो आहे असांजी इन में डांडिया बि हाणे मां त नवरात्रनि में डांडिया जो बि प्रोग्राम थींदो आहे और उहो दिल्ली में हाणे ॾाढो वधीक थी वियो आहे उन में माण्हू भाॻु वठंदा आहिनि ऐं ॾाढो इंजॉय कंदा आहिनि उन्हनि ॾींहनि में ऐं महाशिवरात्री जो बि आहे असांजे जॾहिं सावण महीने में महाशिवरात्री में कावड़ खणी वेंदा आहिनि हरिद्वार वेंदा आहिनि उतां जल वटि खणी करे ईंदा आहिनि ऐं शिवलिंग ते चढ़ाईंदा आहिनि इहो दिल्ली में ॾाढो वधीक प्रचलन थी वियो आहे हाणे इहो सिर्फ़ु दिल्ली में असां ॾिसी सघंदा आहियूं ज्यादा